محترم میں نوا بازار سے لکھنؤ جانے کا منصوبہ بنا رہا ہوں اور مجھے معلوم کرنا ہے کہ آپ کے پاس دستیاب سواریوں کے بارے میں کیا آپشنز ہیں خاص طور پر میں ترجیح سواری مثلاً سیڈان اے سی وی یا ٹیکسی وغیرہ میں دلچسپی رکھتا ہوں براہ کرم مجھے یہ بتائیں کہ کیا تاریخ کا ذکر کریں کہ دن آپ کے پاس یہ گاڑی دستیاب ہے اگر ممکن ہو تو براہ کرم کرائے کی معلومات اور بکنگ کے عمل کی تفصیلات بھی فراہم کریں آپ کے فوری جواب کا منتظر ہوں شکریہ